हाँ जी हाँ जी नमस्कार में संदीप टेलर ही बात कर रहा हूँ बोलिए हाँ हो जाएगी हाँ जी हाँ सेट हो जाएगी हो जाएगी पेंट बिल्कुल वो नीचे से ऊपर तक टाइट करना है या फिर नीचे नीचे से ही वो ऊपर से टाइट करना कमर में हाँ ओवरऑल आपकी पेंट जो है पूरा टाइट करना है या उस साइड से हाँ और सही है पूरा आपने फिटिंग वग़ैरह सही है उसकी लंबाई ज़्यादा है बस हाँ हो जाएगी आप ने रेडीमेड ख़रीदे है क्या या फिर हाँ हो जाएगी इनके पेंट का लग जाएगा आपको एक सौ बीस रुपये और शर्ट का लग जाएगा नाइनटी रुपये नब्बे हाँ जी पेंट का एक सौ बीस ओर शर्ट का नब्बे आप ने बताया हैं कि पेंट आपकी कमर में से थोड़ी टाइट हो जाएगी फिटिंग हो जाएगी इसकी और शर्ट आपकी थोड़ा नीचे है तो वो नीचे से हम काट देंगे उसको बहुत लंबी ज़्यादा है ये हो जाएगा बस और यदि आप एक और यदि आपको ज़्यादा परिवर्तन कराएंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे ये तो मैंने इसी का बताया हैं जो आप ने बोला हैं हाँ ठीक है ये तो हो जाएगा हाँ दौ सौ दस दौ सौ दस लगेंगे दोनों के हाँ तुरंत दे देंगे हम दस मिनट बाद ही आप आजाओ अभी सुबह सात बजे से शाम के सात बजे तक खुलती है अपनी दुकान यदि आप बाद में आएंगे तो नही होगा सात बजे बाद में नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं एक घंटे में आजाओ हाँ ठीक है मैं दे दूँगा आजाओ हाँ ठीक है आजाओ